बिदिनो जोङो लोगोफोरजों बेरायनो थांदों आरो आरो इनिफ्राय बेरायनो थांनायाव बिदिनो सासेजों आंनि लोगोआ मानि फन रायज्लायबाय रायज्लाय रायज्लाय रायज्लाय थांबाय थानायावनो बियो बै दुब्लि बारियाव मानि दुब्लि बारि दा माइ ओंखारनायनि माबा नाराबारिमोनना इयाव बेरायनो थांदोंमोन आरो जों ओइ नाराबारिजोंनो बारस' लांदों बेव रायज्लाय रायज्लाय फन रायज्लायबाय थानायावनो बे एन्जर जावनाय हाखराव आंनि लोगोआ गाब्र'नानै खुनथेंदों आरो हा मोनजालायनाय ओमफाय जोङो बिखौनो बेरायनो थांनायाव मार मिनिबाय मिनिगासनो जों बेखौनो बोरैबा बोरैबा हा मोनजालायनाय खुन्थेंनानै गोलैदों बै फनाव रायज्लायबाय थाबायना बारा बेनो आंनि गोसोआव थानाय आरो लोगोफोरजों जों मिनिनाय फोरा बेखौनो मार मिनिदों जोङो गोसोआव थालायनाय मानि जोङो लोगोफ्रा माबामोन आरो साब्रैमोन साब्रैयाव बे सासेया बेखौनो जोङो बिराद मिनिदों हायाव हायाव जलाय नांदों मिनिनायानो दा इदिनो बेरायनायावथ' इदिनो जों अनेख फनफोरजोंनो अनेख मोजां गाज्रि सावरायो रायज्लायहरो मिनियो बिदिनोसै आरो जोंनिया दा इदिनो जों सम सम इदिनो थाङो थांनायालाय बेरायनो एसे खाथि खालानि स'खफोरावबो बेरायनो थाङो बेयाव जेबो माबा जायाखै आरो प्रब्लेम जायाखै ओमफ्राय बिदिनो सानसे दिनाव जोङो बैयाव थांनायावसो एन्जर हाखराव गाब्र'नायावसो गोलैनानै जादों बेखौसो मिनि जादों आरो